हमरा इलाकामे मनोरञ्जनके कै गो मतलब कि गतिविधि हइ जेनाकि पर्व त्योहारमे हम लोक हमसब मनाबै छिए जइसेकि कृष्णाष्टमी भऽ गेल ओहिमे नाच गाना ड्रामा ई सबके बेबस्था करै छिए ईसब भी हमर सबके एगो मनोरञ्जनके साधन बनैत अछि हर ठाम जइसे कि जन्माष्टमी हो गेलै दुर्गा पूजा हो गेलै सबमे पाबनि त्योहारमे हमसब की करै छी कि नाच तऽ गाना मनोरञ्जनके जइसे बेबस्था करै छिए जहाँ कि बड़ बुजुर्गसब आ करिके पहुँचैत हइ नाच तमाशा देखलक मेलामे सब किछु घुमलक हर ठाम गेलक खैलक पिलक बच्चासबके घुमैलक तर तमाशा देखलक घरे गेलक आओर जेनाकि मेलामे हो गेलै कि जइसे झण्डा करै छिए ओहोमे नाच गानाके बेबस्था करै छिए जइसेमे पिकनिक हो गेलै तऽ पिकनिकमे की भेलै कि जइसे कि पार्क उर्क होइ सीतामढ़ीमे कै गो जिनका कि मतलब कि देखलाके बाद हमसब हर ठामसँ जाकरिके वहाँपर कि मतलब पिकनिक मनैबै छिए जइसे नया सालके पिकनिक हो गेलै ककरो जनमके कोइ पिकनिक मनाबैके होले तऽ ओसब हमसब जाकऽ अपना घरसँ दोसर ठाम जा करिके पिकनिकवला जगहपर जा करिके मनबै छिए आओर सबगोटे मस्तीमे झुमै छिए आओर मतलब कि मनोरञ्जन करै छिए इएहसब हमरा स्थलमे हमरासबके गाँवमे पिकनिकके साधन अछि